हमरा से शरीर के लेल हम ठंडा पानी नहीं पीना चाहते हैं यह शरीर ठीक रहे गारा नहीं फसे हमारे ठंडा पानी नहीं पीना हम गर्म पानी पीने चाहता है खट्टा उट्टा नहीं खाने नहीं खाने चाहते हैं हमारे बहुत अथि होता है शरीर हमको बहुत कष्ट रहते हैं गाना म गाना भी गाएँगे तो उनको गा अथि गारा नहीं फसे हमारे गारा नहीं फसे ठंडा पानी नहीं पीते हैं हम गर्म पानी पीना चाहते हैं जो हमार शरीर सुस्त रहे शरीर सुस्त हो जाते हैं तब हम ठंडा वह नहीं गर्म पानी पीते हैं आर खट्टा नहीं खाते हैं हम खाली मीठा खाते हैं जो हमारा शरीर ठीक रहे खाली मीठा खाने वाले चाहते हैं हमर शरीर ठीक रहे आप आरो